हमरा पढ़ै जाइके रहलै नहि तऽ बैग खरीदै गेलिए दोकानपर गेलिए तऽ दोकान दूर रहलै तऽ कहली जाइ छी दोकान गेल रहली दोकानपर तऽ बैग लेले रहली तऽ बैग देखली व्हाइट कलरके बैग रहलै ब्लैक कलरके भी रहलै गेली लेली नहि अच्छा रहलै ओकर चेन उन सब बढ़िआँ नहि रहलै ओ कलर भी अच्छा नहि रहलै फेर ओहिके महगा दामो कहैत रहलै आओर नहि अच्छा रहलै बैग एहिकेलेल ज्यादा समस्या भऽ गेल रहलै आब बैग बढ़िए नहि खरीदले लेली खरीदके तऽ ओ बढ़िआँ नहि पकड़ेलै चेन उन सब खराब था अन्दरमे अथीसब नहि लागल रहलै जाहिसँ बैगमे किछु रहतिए तऽ ओ भीजि जैतिए ओ एहिके लेल बैग अच्छा नहि भेलै बैगके लेबोके चाही तऽ बढ़िआँ ढङ्गसँ चुनिकऽ लेबाके चाही लेकिन ई बढ़िआँ नहि रहलै पैसा लागि गेलै एततऽ पाँच सओ रुपैआ बैग अच्छा नहि खरिदाएल रहलै बैग लेबाके चाही तऽ बढ़िआँ चुनिकऽ लेबाके चाही बैग ज्यादा दामो लगैली लेकिन बैग बढ़िआँ नहि खरिदाएल रहलै